अभी घर में या पहले से मतलब कि थोड़ी सी सँख्या बढ़ गई तो मतलब कि ज़मीन गाँव या में कम हो गई है यह अब ले उसी में यह थोड़ी सी ज़मीन बचा करके उसमें अमरूद का पेड़ लगा सकते हैं आम का पेड़ लगा सकते हैं अनार का पेड़ लगा सकते हैं और उसमें सब्ज़ी की भी खेती कर सकते हैं इसके लिए मतलब आपको बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ेगा मतलब कि आपकी ज़रूरत की सब्ज़ी भी मिल जाएगी अमरूद मिल जाएगा आम मिल जाएगा और थोड़ी सी ज़मीन में मतलब कि देखिए आप उसको नई नई प्रजातियों के जो आ रहे हैं पेड़ पौधे उसको लगाएँगे तो कम ज़मीन में भी अच्छा फल देंगे और आपका फ़ायदा होगा